आमच्या खोर्ले लागीं म्हणजे खोर्लेचे फुडें आसगांव ह्या गांवांत आग्नेल इंस्टिट्यूट ऑफ टॅक्नोलोजी एन्ड डिझायन हें महाविद्यालय आसा हाची एक ब्रांच वेर्णे म्हणजे वेर्णे हाची मेन ब्रांच आसा आनी आतां कांय वर्सां पयलीं तीं आसगांव हांगा ताणीं ऑपन केल्या ताका लागून बार्देज आनी लागच्या ह्या भुरग्यांक म्हणजे पेडणे तालुक्याच्या बरेचशे भुरग्यांक ना म्हटलें तरी ताजो खुबसो फायदो जाला ना जाल्यार फक्त फर्मागुडी ना जाल्यार ते वेर्णा हांगाच भुरग्यांक खंय खंय एडमिशनांक लागून आनी ट्रॅवलिंग करपाक खूब त्रास जाता पूण आतां हांगा आसगांवां हें महाविद्यालय जाल्ल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक ताचो फायदो जाला आनी ह्या महाविद्यालयांत म्हाजो चलो थंय शिकता आतां त्या महाविद्यालयांतलें वातावरणय बरें आसा तांची शिस्त डिसीप्लीन जी म्हणटा ती खरीच आवडला बरेच कडेन रिजल्ट बी लागलो किंवां बाकीचें कितें मॅसेज बी आसा तें पेरंट्साक रोखडें पावता रिझल्टय सायन करून घेतलो जाता ताची मॅसेज येता आनी लागीं आसले कारणान आमकां पेरंट्सांकय तें बरें पडटा भुरगीं टायमाक थंय पावता आरामांत परत ट्रॅवलिंगाचो त्रास ना ताका लागून तें बरें आसा आतां ही जी बॅच आसा तांकां ती सेव्हेंटी फायव यियर्ज तांच्या ते संस्थेक कंप्लीट कितें जाल्ल्या कारणान तांकां तांणी एक फेसिलीटी दिली की तांची फी थोडी कमी केली ताका लागून ही बॅच तिका बॅचीक हे बरोच ताचो फायदो जाला आनी ते कॉलेजींतली डिसिप्लीन किंवा बाकीचें आसा वातावरण तें म्हाका आवडटा ताका लागून ती कॉलेज म्हाका बरी लागली